मधुबनीमे मुख्य जाति अइ जेनाकि मैथिल ब्राम्हण नामसँ पूरे भारत वर्षमे प्रसिद्ध अछि आ मधुबनी जिलामे मधुबनी जिलामे जेनाकि रामजानकी मन्दिर जे कि नेपालमे पड़ैत अइ पड़ैत अछि जे मधुबनी जिलासँ सटल अछि मधुब आओर एतय बहुतसे भाषा जातिके लोग रहैत अछि लेकिन मुदा ओकर एकेटा भाषा अछि मैथिली जे कि मैथिली पूरा समूहके लोग बजैत छथि जे बहुत हमर हमर भाषा आओर संस्कृतिपर हमरासभके अभिमान अछि